खोनादो अ खोनादो मा मोनबा अ अ मा नांगौमोनबा मा ना रुप सान्दाथ' गैया रौआ माबा मा होनो के जि आरोना के जि एकस' पन्सास बिदि सोलिदोंमोन

ना फिसाफोरा ना फिसाफोरथ' बिदि मोननाय नङा आंनाव फिथिख्रिफोरखौ आरोना मा होनो गिदिर गिदिरसो लाबोयो नालाय आङो ओं कमल कातफोर मोनगोन मागुर मोनगोन गिदिर ओं अ रौ आसि थाइनै बिदि फिसा मोननाय नङालै आंनाव गिदिर गिदिरसो थायो

आच्चा आच्चा देनाय आं माबा मोनसे बेब'स्था खालामगोन दे ओं ओमफ्राय माब्ला नांगौमोनबा ओरैनो फैगौ रबिबार होनबा दिनै सुक्र'बार औ कमल कात मोनगोन बिदि फिसा मोननाय नङालै थेवबो नाजा नायनोसै रबिबारावसो नांगौ होनदों नालाय नङा होनबा

ओं दिनैथ' सुक्र'बार सुनिबार रबिबार गाबोन सानसे माबा मोनसे खालाम नांसिगोन जों ओरैनो आसि थाइनै थाइनै जानाय जाहैबाय पन्सास के जि जागोन ओं नाजागोन दे इसे कमल कातआनो होनदोंमोन ना

औ जागोन दे ओं दे